मेरा नांऽ इंदू बाला में तुसेंगी दस्सना चाह्न्नी आं जेह्ड़े कलर न ओह् किस किस तरीके दे होने चाहिदे न ते थोआड़ा फेवरट कलर केह्ड़ा ऐ मेरा फेवरट कलर ऐ मरजंटा रानी कलर रानी कलर दा सूट बनाए दा होए ते ओह्दा नाल मतलब लुक्क बी बड़ी लैल आंदी ऐ ते तुस दिक्खने गी बी खूबसूरत लगदे ओ ते तोआड़ा ओह् सब कुछ बड़ा अच्छा आंदा ऐ ते एह्दे नाल तुसेंगी जो बी तोआड़े उप्पर बी चला दे ऐ मतलब तुस फैशन चला दा अज्जकल दा केह् कलर ऐ केह् नेईं ऐ अज्जकल जादा करियै ग्रीन मुंगिया रंग दा बड़ा फैशन चला दा ऐ लोग मुंगिया रंग दे बड़े सारे सूट सलवा दे न ते जे तुस तोआडा कलर चवाईस शैल होऐ तोआडी मतलब तोआडी कलर चवाईस शैल होऐ ते लोकें गी बी अगर तुस दस्सी सकदे ओ कि एह् कलर दा सूट बनवाओ इ'यां इ'यां करियै बनवाओ ते जो बी थोआडा कोई इक बारी कोई कपड़ा तोआड़े कोला बनवाग जां लैग तुस दस्सी सकदे ओ केह्ड़े केह्ड़े रंग लैने चाहिदे न केह्ड़े केह्ड़े रंग दे सूट होंदे न एह्दे कन्नै तुस तोआनू शैल लगदा ऐ कि रंग तोआनू पाए दे अच्छे लगदे न ते में बी अपना इक सूट लेआ मुंगिया मुंगिया रंग दा कपड़ा लेआ होर रानी कलर दी सलवार लेई ओह्दे नाल प्लाजो बनवाया रानी कलर दी गै लैस लेई लैस कन्नै ओह् सूट दी जेह्ड़ी इक भारा सूट बनेआ कि कोई बी दिक्खे ते सारे एह् बोलदे कि तू एह् सूट कुत्थूं लेआ में आखेआ एह् सूट में बजारों कपड़ा लेआ ते बनवाया ओह् सूट रंग पाए दा बी सोह्ना लग्गा दा हा ते ओह्दे नाल फिर में लोकां नू होर बी दस्सेआ ते ओह्दे नाल केह् ऐ कि में सोचनी आं कि महां चलो हून होर कम्म करां अग्गें अपने कम्म गी होर बधामां कम्म बधाने कन्नै जिन्ना बी चलो मनाफा ऐ ओह् में करी सकां ते कम्म में बजार गेई उत्थे जाइयै होर कपड़े गल्ल कीती में प्लेन कपड़ा लेआंदा प्लेन कपड़ा लेआने नाल लैस लगाई लैस लगाने दे नाल लैस बी खरीदी होर कपड़ा बी खरीदेआ होर जो बी उसी त्यार सामन चाहिदा होंदा ऐ सूट गी त्यार करने बास्तै रीलां बुकर्म बगैरा में सारा कुछ लेआंदा गले शले दे जो डिजाइन होंदे ओह् लेआंदे डिजाइन में खुद बनाया घर बुकर्म बी कट्टियै डिजाईन बनाया ते डिजाईन बनाने नाल ओह् सारा गला कट्टेआ ते सूट बनाया त्यार कीता ते में पार्टी च पाइयै गेई ते उत्थें मिगी लोग आखन लगे एह् सूट तूं रड़ीमेड ले दा में आखेआ नेईं में खुद बनाया ऐ उ'नें आखेआ तेरी कलर चाइस बड़ी शैल ऐ तू अच्छा कलर खरीदेआ कोई अच्छे कलर खरीदने कन्नै सूट दी शैल टौह्र लग्गी ऐ ते सूट शैल बने दा ऐ फिर में सोचेआ कि में इ'यां करनी आं कि बजार जाइयै लोकां गी कपड़े खुद लेआइयै बनवाइयै दिन्नी आं ओह्दे नाल मिगी मशीन चाहिदी होंदी ऐ इक दो मशीनां रक्खी दियां फिर ओह्दे नाल इंट्रलाक दी मशीन बी चाहिदी ऐ पिकु आह्ली मशीन बी चाहिदी ऐ इंट्रलाक करियै फिर में लोकां गी सूट मतलब पूरा तेआर करियै दिन्नी होन्नी आं कलर बी शैल मैच करियै दिन्नी ते सांबले रंग पर जियां मैह्रून कलर ऐ ओह् बड़ा शैल लगदा ऐ कि पाए दा अच्छा लगदा ऐ कि तुसें पाए दा कलर ते जा दे ओ कुतै ते रंग बी ओह्दे कन्नै गोरा लगदा ऐ होर बी बड़े सारे कलर न जेह्ड़े सोह्ने लगदे न पाए दे बी जियां पीला होई गेआ नीला होई गेआ जां फिर रानी कलर होई गेआ एह् गोरे रंग पर बड़े शैल लगदे न पाए दे सांवले रंग बास्तै होंदे ऐ अगर तुस दिन दे कोई फंक्शन जा दे ओ ते तुस तुसेंगी लाइट रंग पाने चाहिदे न कि लाइट रंग ही ठीक रैंह्दे न ते जे तुस रातीं दे फंक्शन पर जा दे ओ फिर तोआनू गूह्ड़े रंग पाने चाहिदे न गूह्ड़े रंग रातीं शैल लगदे पाए दे होर अच्छे बी लगदे कम्म खोलने कन्नै फिर ओह्दे नाल केह् होंदा ऐ कि जेल्लै तुसेंगी कोई कपड़ा पाए दा शैल लगदा ऐ ओह्दी सलाई अच्छी होए जां कुछ बी अच्छा होए ओह्दे नाल जेह्ड़े लोग होंदे न ओह् बी पुछदे न तोहानू कि तुसें एह् सूट कुत्थूं बनवाए दा ऐ नोहाड़े नाल थुआढ़ी होर बी जादै लोकें कोला डिमांड बधदी ऐ कि एह् सूट उत्थूं सलवाए दा ऐ ते अस उत्थूं लेआइयै कपड़ा सलाइयै कपड़ा सलाइयै ते कन्नै कपड़ा लेआइयै खुद में दिन्नी होन्नी आं ते ओह्दे पर जेह्ड़े कलर न ओह् बी खुद आपें ई मैच करनी होन्नी ऐ कि एह् कलर दे सूट शैल लगदे न मैच करने दे बाद फिर में लोकें गी दिन्नी होन्ने आं लैस बगैरा लगाइयै जो बी ऐ सब कुछ करियै आपें गै करियै दिन्नी होन्नी आं ओह्दे कन्नै लोकें गी कपड़े बड़े पसंद आंदे न कि शैल सीते दे कपड़े सीते दे बजार आंह्गर लगदा ऐ इक अच्छा कपड़ा सीते दा ऐ ते बाकी अपने कम्म गी अग्गें बधाने होऐ ओह्दे बास्तै सारा समान बी अपने कोल होना चाहिदा ऐ सलाई सलुई दा जो बी समान होंदा ऐ सारा होना चाहिदा अपने कोल ते ओह्दे नाल दो तिन कुड़ियां रक्खी लैओ अग्गें ओह्दे नाल कम्म गी होर बधदा ऐ ते रोजगार दा बी होई जंदा ऐ आपूं बी होई जंदा ते लोकां गी बी होई जंदा ऐ जिन्ना अस कुसै गी सखाह्गे जां अच्छा चीज त्यार करियै देगे उन्नी गै साढ़ी डिमांड बधदी जंदी ऐ अग्गें डिमांड बधने कन्नै अग्गें तोआडा कम्म ते होर बी रोज़गार बध साधन बधदे जंदे न तुस अच्छे अच्छे रंग दे कपड़े लेआओ उ'नेंगी आपूं बी करो मैच करो मैचिंग करियै ते फिर ओह् लोकां गी देओ लोकां गी देने कन्नै केह् होंदा ऐ कि तोआडा ना जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् बड़ा शैल अग्गें बधदा ऐ जे तोआडा डिजाईन करने दा तोआडा तरीका शैल ऐ तोआडा अच्छा ऐ ते तुस मतलब होर बी लोकां गी इत्थूं तक जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् सिटी तक बजार तक बी पुज्जी सकदा ऐ कि कोई बंदा बड़ा अच्छा कपड़ें गी मैच करदा ऐ मैंचिंग अच्छी ऐ ओह्दी सलाई शैल करदा ऐ जां जो बी ऐ केह् केह् रंग दे सूट रक्खे दे न ते ओह् सारी तोआडी डिमांड अग्गें बधदी जंदी ऐ ते तोआड़े कम्म बिच्च बी बाद्धा होंदा ऐ तुस जो बी ऐ दस्सी सकदे ओ लोकां गी कि एह् सब तरीके कन्नै तुस कम्म करी सकदे ओ ते कम्म करने नाल ही सारे होंदे न सलाई इक बड़ा ही अच्छा कम्म ऐ एह्दे नाल तुस लोकां गी मतलब कि जियां इक गाउन बनाना ऐ ओह्दे बिच्च तुस केह्ड़ा कलर पसंद करा दे ओ एह् कलर अच्छा होना चाहिदा ऐ इस कलर दे बिच्च ही गाउन होना चाहिदा ऐ जां ते रंग दस्सो उ'नेंगी गाह्क गी रंग दस्सो रंग दे बाद तुस उ'नेंगी उं'दी चवाईस पुच्छो कि तोआनू केह्ड़ा रंग चाहिदा ऐ जां केह्ड़ा रंग आपूं बी दस्सी सकदे ओ कि एह् रंग दा बनवाओ इस रंग दी फीती लगाओ फीती लाइयै फिर तुस ओह्दे नाल केह् मैच होना चाहिदा ऐ केह् केह् नेईं ओह् तुस सारा दस्सी सकदे ओ जे तोआडी कलर चवाईस ही अच्छी होगी ते ओह्दे नाल तोआडा जेह्ड़ा कम्मकार ऐ होर बी अग्गें बधना ऐ कम्म बधने नाल तोआडे होर बी सारे होई जाने ऐ तोआडियां जेह्ड़ियां तंगियां परेशानियां न ओह् सारियां खत्म होई जानियां न ते इस कारण तुस थोह्ड़ा ओह्दे कलर दे उप्पर ही सूट डिज़ाईन दे शैल सैल डिजाईन दे सूट बनाओ उप्पर कोई सूट दा डिजाईन उसी होर थोह्ड़े गूह्ड़े रंग दे कपड़े लाइयै तुस उसी अच्छा दस्सी सकदे ओ कि इक अच्छा डिज़ाईन ऐ ते जे तोआड़ै कोल कुतै कोई सूट दे उप्पर कोई होई जंदा उसी खराब होई जंदा तुस उत्थें बी कोई डिज़ाईन करियै फिट्ट करियै उसी मतलब शैल दस्सी सकदे कि इक डिज़ाईन पता निं लग्गै कि कपड़ा कोई खराब हा जां इ'यां कोई इ'यां होए दा हा खराब होए दा हा तोआड़े कोला तुस उसी अच्छा डिजाईन करियै दस्सी सकदे ओ ते बाकी कलर डिजाईन जे शैल होए ते लोक बड़े सारे अग्गें पिच्छें दे बी लोक तोआड़े कोला कपड़े सिलवान आंदे ऐ जां करदे ओह् ते जे बूटीक दे बाह्रों कपड़ा लेइआयै बी तुस बनाइयै कोई सूट जां डिजाईन देओ ते ओह् बनाई देओ ते ओह् बी इ'यां लग्गनां जियां रडीमेड दे कपड़े आंह्गर होंदा ऐ रडीमेड डिजाईन जेह्के ओह् बजारों दिक्खी लैओ बजारों दिक्खन नाल फोन च बी तुस दिक्खियै तुस डिजाईन शैल बनाई सकदे ओ ते डिजाईन बनांदे ओ ते ओह्दे नाल तोआडी गाह्क बी अग्गें बधदे जंदे न ते नाल तोआनू होर बी अग्गें इनकम दे साधन मिलदे जंदे न ते तुस इ'यां करो कि जो बी ऐ सब कुछ तुस मतलब अच्छे रंग खरीदियै ते तुस कुसै गी अच्छे सूट बनाइयै देई सकदे ओ सूट बनाने नाल तोआनू होर बी जादा इनकम दे साधन होई जंदे न पैसा कमाने दे साधन होई जंदे न ते तुस तुस लोकां गी बी दस्सी सकदे ओ कुछ कोई कम्मकाज़ दे बारे च कि होर जे तोआडा कपड़ा अच्छा होग ते लोगबी तोआनू बाह्रों थुआढ़ी होर बी डमांड बधदी जानी ऐ फ्ही अच्छे अच्छे कलर दे सूट लेआइयै ते अच्छे अच्छे गौन बनवाओ गौन बनवाने कन्नै तोआनू सूट बनवाने नाल थुआडा लुक्क कलर बी अच्छे होने न ते दिक्खने गी बी सूट सोह्ने होने न एह्दे नाल तुस इ'यां करो कि तुस गाह्क गी एह् बी दस्सी सकदे ओ कि एह् एह् रंग दा कपड़ा सलवार बनाओ इस रंग दी कुर्ती बनाओ एह्दे नाल तोआनू तोआनू शैल लग्गना ऐ पाए दा बी शैल लग्गना ऐ ते जो बी ऐ तोआड़े कोल